नमस्ते नमस्ते का बोलिए सब्जी लेना है तो आओगी कि भिजवाएं देंगे भाई भिजवा तो नहीं सकेंगे आपको आना पड़ेगा हाँ क्या हरी सब्जी है पालक है चौराई है भिंडी है करेला है नेनुआ है आलू है प्याज है टमाटर है सब कुछ है आँय आपका टमाटर पचास रुपैया किलो है भिंडी भी पचास रुपैया किलो है करेला भी पचास रुपैया किलो है प्याज भी पचास रुपैया किलो है सब्जी डाक पैदा करने के लिए मैं देशी खाद डालती हूँ तो खाने में सब्जी अच्छा लगता है फायदावान है शरीर को भी अच्छा लग स्वस्थ रखता है अच्छी हम देशी खाद डालते हैं वही खाद डाल के सब्जी पैदा करते हैं हाँ तो आप आना पड़ेगा दे देंगे शादी में सब्जी सब्जी ले जाओगी तो सारा सब्जी देंगे हाँ जितना लोग है जितना आपके शादी में लगेगा उतना सारा हम देंगे ह्म्म आके अपना ले जाइए कब है शादी हाँ तो जनवरी में है किस तारीख किस दिन को है कब आओगी अच्छा ठीक है नहीं आ कर के ले जाना भिजवाए नहीं सकेंगे भिजवाएंगी तो और भाड़ा खर्चा लगेगा ना ई तो शादी आपको आपका शादी अभी बहुत दूर है तो सब तो सब तबसे तो अच्छी अच्छी नई नई सब्जियाँ आ जाएगी हाँ सब अपने से अच्छे से पसंद करके सब्जी ले जाना हाँ तो अभी आइए अपना खाने पीने के लिए हरी सब्जी जो आपको पसंद लगे वो ले जाइए हम लोग बैगन भी है आलू भी है प्याज भी है पालकी पालक चौराई भिंडी करेला नेनुआ सब कुछ है हाँ नमस्ते